भारताव बयजोंबो मिथिजानाय हारिमुवारि दोरों आरो फोथायनायफोरा जोंनि भारताव जेसेबां हारि एबा जाथि दङ बयहाबो गावबा गाव आलादा आलादा धोरोम दङ दोरों दङ बेखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो जोंनि भारताव थानाय मोनफ्रोमबो हारि एबा जाथिनि दोरों आरो हारिमु धोरोमफोरखौ जोङो बुंस'जोबनो हाया जेरै जोंनि भारतनिनो आसाम जिल्लानि सिं आसाम स्टेटनि सिङाव थानाय बाक्सा जिल्ला बे बाक्सा जिल्लायाव क'क्राझार जिल्लायाव चिरां जिल्लायाव एबा उदालगुरि जिल्लायाव थानाय गासै जों बर'फोरा बर'फोराबो गोबां धोरोमारि बा दोरोङारि दङ जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो जोंनि भारताव थानाय गोबां हारि हारिसाफोरजों मिलायनाय धोरोमारि दङ दोरोङारि दङ हारिमुवारि दङ दा बेनि गेजेरावनो जों आसामनि सिङाव थानाय जे बर' हारि बे बर' हारिफ्रा गुबैयै बाथौ धोरोम दङ जोंहा जोंनि दोरोङारि दङ जों बर'फ्रा दोरोङारि बुङोब्ला गोबां दोरोङारिनि बेलायाव जोङो गावनि दोरोङारिफोरखौ जों गावनो आखाइजों बानायनानै लानो हायो जेरै संग्राय सान्द्रि बिदिनो खफ्रि बिदिनो जोङो बिफांनिफ्राय जों दैज्लां बोथोराव हालेवनो थाखाय नांगोल जुंगाल जों बिदि दाननानै लायो हारिमुवारि बुंब्ला जोंहा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बैसागु मोसानाय बे स्नि सान बे बैसागुआव मोसानायखौ बैसागु हारिमुखौ जोङो बैसागुनि बैसागु दाननि से खालारनिफ्राय हमनानै स्नि खालारसिम जोङो रंजायो बेवहाय जोंहा गोबां फोथायनाय दङ मानो होनब्ला जोंहा आबाद मोजांनि थाखाय हास्थायनानै बा जोंनि धोरोम आरो हारिमुखौ लाखिनो थाखाय जोङो से खालारनिफ्राय स्नि खालारसिम जों रंजायो बेनि उनाव जोंहा बिदिनो माखासे खान्थिफोरखौ लानानै रंजानानै जोङो ज' बोथिसे जालाय लायो दा गोबां रोखोम गोबां रोखोमै गुबुन हारिमुफोरनिफ्राय जोङो गोबांखौनो जोङो जोंनि हारिमुवाव जोंनि बर' हारिनि हारिमुजों जोङो आलादा आलादा जोङो नुनो मोनो मानो होनब्ला जोंनि साखाथियाव थानाय जि हारि आसामिसफोर बिथांमोना गुबुन हारिमु बा गुबुन धोरोम सिबियो जोङो जोंनि हारिनि जि फोथायनाय भारताव जों बयजोंबो मिथिजानाय हिसाबै जों दाइनथि फारियाव जों थिसनथाय मोननाय हिसाबै जों जोंनि हारिमुवारि दोरों आरो फोथायनायफोरा जोङो जोंनि हारिनि सायाव जोङो जों गावखौनो फोथायनानै लायो मानो होनोबा जोंहा जों जोंनि जि हारिमु आरो दोरोङारिनि बेलायाव जोङो जों गावनो गाव माखासे गोबां आयजेंखौनो बानायनानै लायो हारिमुखौ रंजानायनि थाखाय जोंनो खाम सिफुं सेरजा जथा जाबख्रिं बेफोरबायदि माखासे गोनांथि बेखौबो जोङो जोंनि आखाइजोंनो दोरोङारिफोरखौ जोङो दिहुननानै लायो दा जोंनि भारताव बयजोंबो मिथिजानाय हारिमु बुङोब्ला जोङो जोंनि बर' हारिनि जे दोरोङारि बेखौ जोङो जों जोंनि आखाइजोंनो बानायनानै लायो